हाँ मैंने एक बार देखा कि अप्रत्याशित चीज़ें एकदम से हाइक हो रही है जिसमें जैसे अचानक होने वाली घटनाएँ एक बार लगातार चार दिनों की बारिश हो रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा अधिकतर ये बढ़ रहा था कि यहाँ बाढ़ आ गई इस स्थान में बाढ़ आ गई या किसी के घर बर्बाद हो गए कुछ लोगों की फ़सल बह गई इस टाइप का एकदम से तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि हमारी फ़सलें जब बही थी तो सभी लोगों को डर था कि इतनी फ़सलों का नुकसान होने पर हमारे यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो हमें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी या उसका रेट बढ़ जाएगा पूरी सब्जियों के खेत उखड़ गए थे पानी के कारण इस वजह से ये ज़्यादातर हाईक में चल रहा था जो आकस्मिक हो जाता है हमारे यहाँ पर तो एसी घटनाएँ मैंने बहुत देखा है और मैं जब टेक्स में तस्वीरें क्लिक करती हूँ तो सबसे पहले मैं फ़ोन गैलरी में जाती हूँ और फिर वहाँ पर मैं फ़ोटो को सिलैक्ट करती हूँ और वो सिलैक्ट फ़ोटो को जाकर मैं कहीं भी भेज देती हूँ हाँ मैंने कई बार ऐसी कई पोस्ट क्लिक की है कई जगह किया है मैं पोस्ट करते रहती हूँ जैसे अपने फ्रेंड को अपने ग्रुप में मैं तस्वीरें क्लिक करते रहती हूँ और उनको पोस्ट भी करती हूँ